हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें पकाई जाती हैं बहुत सारी चीजें खाई जाती यहाँ पर आपको देशी और विदेशी सारी चीज़ों खाने में मिल जाएगी जैसा कि आप जानते हो कि भारत की लोकप्रिय मिठाई जलेबी है वहीं हमारे मध्य प्रदेश में लोकप्रिय मिठाई के रूप में गुलाब जामुन का उपयोग करते है किसी भी शादी हो गया या फिर किसी भी त्योहार या किसी भी कार्यक्रम में गुलाब जामुन तो आपको मिल ही जाएगी और हमारे क्षेत्र का लोकप्रिय नाश्ता पोहा है पोहा सभी लोगों को यहाँ पर पसंद ही होता है और सबकी पहली पसंद पोहा होता है नाश्ते के लिए पोहा के साथ लोग बाग को जलेबी खाना पसंद करते हैं कुरकुरी जलेबी होती हैं और पोहा होता है अगर यह लोगों को मिल जाए तो उनका दिन बन जाता है तो यह हमारे क्षेत्र का पारम्परिक नाश्ता है अब व्यंजन के बारे में बात करके खाने में और लोग बाग क्या क्या खाना पसंद करते हैं तो दाल बाफले हो गया इसमें क्या होती है कि किस कई प्रकार की दालों को मिला कर बनाया जाता है और पकाया जाता है और इसकी साथ बाफले होते है बाफलों को पहले बफाया जाता है फिर उनको तेल में या घी में जैसे हमारी इच्छा हो उसको फिर हम उसको तल कर निकालते हैं इसके अलावा यहाँ पर मक्के की रोटी भी खाई जाती है प्रसिद्धि में बात करें और गुलाब जामुन हो गया पोहा जलेबी हो गया दाल बाफले हो गया और खिचड़ी खिचड़ी तो एक ऐसा व्यंजन है जो किस क्षेत्र में नहीं खाया जाता यह बात है खिचड़ी तो एक ऐसा पारम्परिक व्यंजन है कि जिसको लोग बाग रोज़ अपने खाने में उपयोग में लाते हैं इसके अलावा खिचड़ी जब कोई हमारे यहाँ पर देवी देवता के भंडारे में खिचड़ी सबसे लोकप्रिय प्रसाद होता है खिचड़ी को लोग अब प्रसाद में बाँटना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह एक ऐसा प्रसाद होता है जो कि जल्दी बन जाता है और साथ ही साथ सबकी सेहत के लिए अच्छा होता है लोग बाग जब भी बीमार होते हैं जैसे कोई भी मनुष्य बीमार होता है तो डॉक्टर उसको बाकी चीज़ें खाने से रोक सकता है कि आप यह मत खाइए आपकी सेहत के लिए यह ठीक नहीं है आपको यह सब्ज़ियाँ नहीं खानी आपको वह नहीं खाना है लेकिन खिचड़ी खाने से कोई नहीं रोक सकता अगर किसी को चावल की खिचड़ी खाने से मनाही हो तो वह दलिया की खिचड़ी खा सकता है लेकिन खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो हर कोई खाता है